मेरे च इ'यै ऐ ओह् ऐ कि में सत्संग जाना ही पसंद करनी आं जाना चाहन्नी आं होर कि मेरे माता पिता ने मिगी भई सत्संग दा शुरू दा गै अस सत्संग च गै जंदे जाना भेजेआ उनें ते अस सत्संग गे जन्ने असें कोई होर ख्याल नी कोई अग्गें पिच्छें कोई किश नेईं अस साढ़े सत्संग च गै ध्यान ऐ साढ़ा मि इत्थें बी आए दे बीह् पंजी साल होई गे मेरा ब्याह् होए दे पंजी छब्बी साल होई गे ब्याह् होए दे बी मि पैह्ले कुआरे दे बी कोई दस बारां साल कोलां पैह्ले दी गै जंदी ही सत्संग ते असें कदें कोई अगर किश बी कोई चीज़ां जां ओह् बी नी कुदै दिक्खियां नेईं खाद्धियां दिक्खियां सुनियां अस सत्संग च गै जन्ने ते अस सत्संग मानव धर्म सत्संग च जन्ने ओह्दे उत्थें गै जाना चाह्न्नी होर में अपने बच्चे बी उत्थें गै लेना चाहन्नी कि मेरे बच्चे बी इत्त लैन च लग्गन कि ओह् सत्संग गै सुनन जां अच्छे ख्यालात रक्खन अपने मनै च होर बुरे ख्यालात दा ध्यान नी करन होर केह् नांऽ इयै सोचनी कि सत्संग मि जंदी रवां हर ऐतबार अगर इक ऐतबार नेईं मिगी जान होऐ ते मिगी बड़ा इ'यां लगदा कि ऐतबार होएआ गै नी ऐ कि मेरा आस्तै ऐतबार होएआ गै नी ऐ अज्ज मिगी कोई पता गै नी चलदा ऐ कि ऐतबार ऐ अस हर ऐतबार सत्संग जन्ने होर अपने बच्चें बी अपने सत्संग च लैनी होर मेरे घरै आह्ले बी जंदे मगर ओह् उनेंगी टाइम नी होंदा जाने दा कुदै कदें कदें गै टैम लगदा कि मेरा अ'ऊं सोचनी कि मेरी पूरी फैमली सत्संग सत्संग च गै रोऐ होर सतसंग च गै जा होर सत्संग च होर अस अग्गें पिच्छें बी उं'दे होंदे गै प्रोग्राम होंदे तां अस उत्थें बी जन्ने में बी जन्नी मेरा इ'यै होंदा कि कोई प्रोग्राम मेरा कैंसल नी होऐ मिगी उत्थें गै जां कि उं'दे दर्शन करां जां उं'दे चरणें च गै रोआं मेरा इ'यै ध्यान ऐ मी अ'ऊं सोचनी कि सत्संग जंदे गै रौह्चे कि अपने सत्संग च ध्यान गै रौह्न अग्गें पिच्छें ध्यान नी होन होर बच्चें ई बी इ'यै सखाना चाहन्नीं कि सत्संग गै च जाना होर बच्चें बी इन्ना टैम नी होंदा पढ़ाइयै च अज्जकल पढ़ाई ऐ कदें स्कूल जाओ ते कदें ट्यूशन जाओ ते उ'नें कुत्थें जाना कदें ऐतबारें बी अज्जकल ट्यूशनां ओह् बी इ'यां ऐ कुड़ी मेरी ते जंदी गै रौंह्दी पर मुड़े गी टैम घट्ट लगदा मुड़ा घट्ट जंदा ते कुड़ी जंदी ऐ इ'यां ओह् हर ऐतबार ट्यूशन बी कैंसल करी उड़दा ओह्दा बी ध्यान इ'यां लग्गी गेदा उत्थै गै ओह् बी नि होर कुतै ध्यान करदी ऐ ज्यादा सत्संग च गै होर मेरा बी इ'यै ऐ मिगी होर किसे दा शौंक नी ऐ मिगी छड़ा इ'यै ऐ कि अ'ऊं सत्संग जा में सत्संग जंदी रवां ते मिगी सत्संग च निं कोई रोकै जाने ते होर मिगी किसै दा होर नी ऐ किसै दा मेरे मनै च